سر میں بریلی سے بول رہا تھا سر مجھے دلی میں گھومنے آنا تھا قطب مینار اور لوٹس ٹیمپل سر یہ مجھے کسی نے دیا ہے آپ ٹریویل ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی سر مجھے نا سر مجھے آن لائن آن لائن نکالا تھا آپ کا نمبر آن لائن ٹرپ پہ نکالا تھا جی جی یس سر نہیں سر مجھے دو جگہ خاص دیکھنی تھی ایک لوٹس ٹیمپل ایک قطب مینار یس سر یس سر

یس سر جی جی جی سر کوئی بات نہیں میں اپنے چلا جاؤں گا اور اس کے جو پیکیجز کے جو ریٹ ہیں اور ہم ٹریویل کس چیز میں کریں گے سر

ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ وہی جی جی

یس سر یس جی سر اوکے سر اور میری فیملی کے چھ لوگ ہیں پر پرسن فیفٹین تھاوزنڈ ٹھیک ہے سر تھینک یو بائے